एखन एकटा हमरासभकेँ नवपर बहुत बढ़िआँ घटना देखयमे आएलए जेकि कहियो नहि हमसभ बिसरि सकैत छी एकटा सौराठ सभागाछी छै ताहिमे मैथिली परिवारके अहाँसभ सभगोटए बुझैत हेबै जे ओ मे सौराठ सभागाछी छै ओतय अढ़ाइ करोड़ सवा करोड़के मैथिली सवा करोड़ पार्थिवके पूजाके आयोजन भेल छलय जाहिमे सात करोड़ पूजाके सात करोड़ पार्थिवके पूजा भेलै ओहिमे कहाँ कहाँसँ पण्डित कतेको मन्त्रके उच्चारण सुनलहुँ तकर आइ तक नहि सुनने रही आ उम्मीद नहि अइ जे आइ तक ओहन मन्त्रसभ सुनब सुन्दर सुन्दर ओहिमे लाल पियर धोती पहिरने पण्डितसभ रहथि लाल पियर धोती साड़ी पहिरने स्त्रीगणसभ रहथि लाल पियर बच्चासभ रहय कहाँ कहाँसँ लोक आएल रहय दस किलोमीटरके गाड़ीके लाइन पाँच किलोमीटर औरत आदमीके लाइन रहय कियो आ ओहिमे एतेक आदमी रहय कमसँ कम एक करोड़ आदमी रहय आ ओहिमे कोनो हल्ला गुल्लाके कोनो उपद्रवके कोनो कतहुसँ नहि आयल सुनबामे एकदम शान्तिपूर्णमे सभरहय पूजामे लागल केयो माटि सानि रहल अइ तऽ केयो महादेव बना रहल अइ केयो फूल लाबि रहल अइ तऽ केयो माला गुँथि रहल अइ केयो बेलपत्र लाबि रहल अइ केयो गङ्गाजल लाबि रहल अइ केयो एकदमसँ माटिए उघि रहल अइ सभकेयो महादेव उघि रहल अइ आ सभ एकदम शान्तिपूर्ण हँसी खुशीसँ एकदम आयोजन ओतय भेलय एहन आइ तक एतेक साठि सालके उम्रमे नहि देखने छलहुँ हेँ आ लगैए ने देखब एतेक नीक